आङो न'निफ्राय जे काजलगाव फारसे दहाय फुङाव दावबायदोंमोन ए मोनसे जाथाय बे आं दावबायबाय थानाय समावनो ऐ आंनि आं गाखोनाय जे पेसेन्जार बास बे बासआ आं ओरैबायदि सासे समायना महरगोसा सिख्ला नुदोंमोन जाय सिख्लाखौ नुनानै आङो बे गाखोनाय समावनो जे एसे सौथुलायदों सौथुनाय समाव बे सिख्लाया आंखौ नुनानै नायदों आंखौ नायदों बियो मेगनाव नायदों आंबो बेखौ नायदों नायनाया आं सान्दों जे आंनि जानोगोनां सैनाया जे बेनो जागोन नामा आं गोसोआवनो सानबाय थादों सानबाय थादों सानबाय थादों जे आङो जेब्ला बासआव सिटआव जिरायबाय अब्ला बेबो आंनि मेगनाव नायो आंबो बिनि मेगनाव नायो बे बिब्दिनो माब्ला माब्ला जे काजलगाव मोनहैखो जे आं थालखौनो मोनाखिसै जे आङो गारियाव नै थाम मिनिट बा मिनिटसोल' गाखोनाय बायदिसो आं मोनबाय जेब्ला आं सौहोनानै जुदि ओंखारो आङो सानबाय अ बिनि नाम्बारखौ आङो बिनानै लानोसै नामा जेब्ला आं ओंखारो अब्ला बियो आंखौ खेबसे मिनिस्लु जाना नायहरो अब्ला आङो सानबाय बे बियो आंनि फारसे माबा मोनसे माबा मोनसे आंखौ सान्दों बियो माने गाव जेबो बुंना लानो हायाखै आं साननानै लाबाय बेबो आंखौ नुजेनायब्लाबो मोजां मोन्दों जानांगौ आं जे गोसोआव बेखौ आं सानबाय आंबो सानबाय अब्लाबो आङो बिनि नाम्बार लाबोनो हायाखिसै बिदि लाबोनो हायोमोनब्ला आङो बिखौ आंनि सैनाय खालामथारगौमोन माब्लाबा जुदि लोगो मोनफिनब्ला आं बेखौ जेरैखि जाया नाम्बार बिना लाथारगोन आरो बेखौ आंनि जिउनि खालामथारगोन